जय झूलेलाल हूं हा असांखे न हुते चंद्रिका देवी वञिणो हो मंदिर वञिणो आहे असां आलमबाग में रहंदा आहियूं त छा तव्हांखे असांखे वठी वेंदव न ॿिए जी थोरो अॻिते बि वञिणो आहे थोरो कम आहे थोरो कुझु सामान वठिणो आहे त छा तव्हां हली हलंदव

असां टे ॼणा आहियूं मां आहियां ऐं मुंहिंजी ॿ साहेड़ी हा साहेड़ियूं आहिनि त हो बि गॾु वेंदियूं असां सभईं गॾु वेंदासीं हा हूं मां त हुते आलमबाग में जेको नटखेड़ा रोड आहे न हुते अंदरि थोरो जी जी जी अंदरि वञी करे थोरो जय प्रकाश नगर पवंदो आहे हुते त सिधो हली वेंदव त थोरो अॻिते वेंदासीं त हुते हिक चौराहो पवंदो आहे हुते ई जय प्रकाश नगर आहे हुते पासे में ई केला गोदाम पवंदो आहे बसि उन जे साम्हूं ई साम्हूं मुंहिंजो घर आहे

जी जी जी असांजो

जी जी जी जी जी जी जी हा जी जी हा न असां त पुराणा आहियूं काफ़ी साल थी विया असांखे हिते रहंदे त जी जी त तव्हां छा वठंदव तव्हां पंहिंजे ॿुधाए रखो जेको तव्हांजो रेट हुजे जी जी हा अच्छा असांखे थोरो मार्केट बि वञिणो आहे थोरो सामान वठिणो आहे त छा तव्हां रुकी पवंदव हुते रस्ते में थोरो अगरि असांखे टाइम लॻंदो त जी अच्छा

जी तव्हांजो कुझु कंसेशन थी पाईंदो अगरि तव्हांखे असांखे थोरो टाइम लॻी वञे जी जी हा थोरो ॾिसी वठिजो असांजो जी थोरो इहो ई चवण जो मतिलब हो थोरो ॾिसी वठिजो की मतिलब असांखे बि पए और तव्हांखे बि मतिलब अची वञे त पोइ जी जी हा हा तव्हां घणे वॻे ईंदव सुबुह जो हा सुबाणे हा तव्हां तव्हां यारहें वॻे ताईं अची वेंदव हा त ॿारहें साढी ॿारहें त मंदिर ई बंदि थी वेंदो पोइ त वञण जो कोई फ़ाइदो ई न थींदो न हा जीअं जी त त तव्हां ईअं बि करे सघो था पोइ शाम जो रखूं त मूंखे बि शाम जो हली हलंदासीं ऐं अस उस बि थी वेंदी आहे अॼकल्ह गर्मियूं आहिनि त उस बि ॾाढी तेज आहे त हा त चईं वॻे जो रखूं त चईं वॻे ताईं अची वञो त पोइ मार्केट जो बि कम थी वेंदो असांजो उहो त आहे हा हू त आहे आहे सही ॻाल्हि आहे हा हा चईं तांणी खुली वेंदो आहे हा इन करे मां सोचां थी शाम जो रखी रखूं जी हा मार्केट खां पोइ तव्हां असांखे घर छॾे छॾिजो जी जी जी जी पोइ हा तव्हांखे मतिलब पोइ तव्हांजो नम्बर बि वठी वठंदमि त असांख़े कॾहिं हलिणो हूंदो ॿिए काॾे बि त पोइ मां तव्हां सां कॉन्टैक्ट करे वठंदमि हूअं बि

जी जी तव्हां किथे रहंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाणे थोरो टाइम थियो आहे यानि की ह न अच्छा अच्छा हा हा ॿिए ॿियो कोई बि हूंदो त तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं बुकिंग जे लाइ जी असांजा आहिनि जी पंहिंजो ई कोई माण्हू मिली वेंदो आहे त उहो वधीक सुठो लॻंदो आहे न माण्हू जो टेंशन बि घटि थी वेंदो आहे हा जी जी जी जी इन करे हा बिल्कुलु बिल्कुलु असां त ॿार आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्ह पाण में कोई दिक़तु कोन्हे और ॿी ॻाल्हि हीअ आहे की मतिलब हाणे तव्हांजो नम्बर मूंखे कंहिं ॾिनो हुयो त हुननि चयो की तव्हां सां ॻाल्हाए वठूं त तव्हां मतिलब हली हलंदव त मां इन करे सोचो तव्हां सां ॻाल्हाए वठां और तव्हांखे बुक करे रखां त पोइ इन करे मां तव्हांखे फ़ोन कयो हे जी जी जी जी हा ठीकु तव्हांखे चईं ताईं पहुंची वञो त पोइ तव्हां मंदिर वञण में साढी चारि पौणी पंज थींदा पोइ मार्केट बि आहे हा जी जी हा आहे त न जी ॾाढी परे त कोन्हे हा उहो त आहे न हा त इहो आहे की अगरि तव्हांखे लोकेशन ॻोल्हण में कोई प्रोब्लम हुजे त तव्हां मुंहिंजो नम्बर हीअ वारो फ़ीड करे वठिजो और हुते पुॼी करे जय प्रकाश नगर सिधो सिधो रस्तो आहे नटखेड़ा रोड सां सिधो ईंदव अंदरि त हुते पुॼी करे पोइ मूंखे कॉल करे रखिजो त मां त निकिरी ईंदमि ॿाहिरि या मां तव्हांखे कंहिंखे बि मोकिले करे तव्हांखे सॾु कराए वठंदमि ॾेखारे छॾदमि घर पंहिंजो जी जी जी जी और तव्हां पहिरीं किथे रहंदा हुयव न न हिन खां पहिरीं हाणे त तव्हां हिते अञा थोरो टाइम थियो आहे न आहे इन खां पहिरीं किथे रहंदा हुयव रतलकद ते रहंदा हुया ॾाढो परे हुयो त पोइ हिते अचनि कीअं थियो कुझु हुते कम धंधा पंहिंजा अच्छा अच्छा ॿार तव्हांजो किथे पढ़े पियो हिते अच्छा जी जी सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे बाक़ी जेके बि हूंदो मुंहिंजा ॿार ॿ ॿार आहिनि अञा त नंढा आहिनि जी हाणे हिकिड़ो जी जी पढ़ण था उहो बि

हे हिकिड़ो त हाणे इंटर जो एग्जाम वरतएं हिकिड़ो डी पी एस में पढ़े थो त बसि हले थो काॾे वञिणो हूंदो आहे त पोइ बसि सभिनि जी पत रखे सही ॻाल्हि सभिनि जो ॿेड़ो पार करे जी जी मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए लॻो ई न की तव्हां सां पहिरीं दफ़ो हा उहो त आहे न उहो त आहे न लॻंदो आहे पंहिंजो केरु हा सही ॻाल्हि आहे लॻे न थो तव्हां सां पहिरीं दफ़ो ॻाल्हायूं था हा मूंखे बि सुठो लॻो तमामु ॻाल्हाए करे हूं जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल